अॼु कल्ह टेक्नोलॉजी जी मदद सां कंहिं बि बीमारीअ लाइ डॉक्टर ॻोल्हणु दवा ॻोल्हणु या आसे पासे जे अस्पताल या क्लीनिक जो पतो लॻाइणु ॾाढो सवलो थी पियो आहे कंहिं बि बीमारीअ लाइ डॉक्टर जे असांखे ख़बरु नाहे त ॻोल्हण लाइ रुॻो इंटरनेट ते बीमारी जो नालो विझिजे त तमामु जानकारी हुन ते अची थी वञे ऐं सुठे में सुठे डॉक्टरनि जा नाला असांखे ख़बरु थी था रहनि न रुॻो असांजे आसे पासे बल्कि दुनिया भर जे डॉक्टरनि जा नाला उन में अची था वञनि अॼु सत समुंदर पार डॉक्टर सां बि असां सलाह मशवरो करे सघूं था ऐं उन्हनि खे पैसा मोकिले सघूं था ऑनलाइन माध्यम सां दवाऊं बि असां अॼु कल्ह इंटरनेट जे माध्यम सां घुराए सघूं था जेके बज़ार खां घटि भाव ते असांखे पवनि थियूं आसे पासे का बि आपातकालीन स्थिती में कहिड़ो डॉ डॉक्टर कहिड़ो अस्पताल आसे पासे में मौजूदु आहे उहा सभु जानकारी असांखे टेक्नोलॉजी जे माध्यम सां मिली थी रहे